अंजी आं आं जी नमस्ते नमस्ते में तुसेंगी फोन कीता की असें रियासी घुम्मन जाना हा ते तुस किन्ने रपे लैन्ने होन्ने भला निं असें पठानकोट दा जाना रियासी सोआरियां न सत्त सोआरियां न ते अस ना कुड़ियां कुड़ियां ना घुम्मनै गी दस्स पता घुम्मना बी ऐ निं इत्थें रौह्नें दा खर्चा बस आं जी आं जी नेईं आं इन्ना टाईम ते होई गै जाना साढ़े कोल ते कन्नै इन्ना घुम्मना बी ऐ निं आं मड़ो रुट्टी बी खानी असें ऐहीं घुम्मना बी ऐ थोह्ड़ा थोह्ड़ा टाईम ते लग्गी गै जाना ते पैसे थोह्ड़े बद्ध थ्होये पर स्हानू घुम्माई ओड़ेओ भी आं सत्त हारियां हैन आं इन्ना हारका अस करी लैगे इन्ना हारा होई